हॅलो आं हॅलो कोण उलयता आं स्विट्स आं आमचें कडेन स्विट्स आसात हांगा आमी गांवांत लाडू तें करन हें म्हणटा तशें चकली तशें त्या पद्दतीन लाडू आमी हेचे रव्याचे लाडू करतात मागीर तें मैदा मैद्या पिठा हेचे चण्या पिठाचे करता तुमचे खंयचे तुमकां खंयचे पध्दतीन जाय आशिल्ले मुगाचे जाता मुगाचे ताळ मूग तांदूळ घालून गोड घालून तें करता आमी तुमकां ज्या पद्दतीन जाय न्ही त्या पद्दतीन आमी त्या पद्दतीन तुमकां करून दिवूंक शकतात आनी तुमकां हांगा फॅमस म्हटल्यार तुमकां हांगा गांवची एक लोणचें आसा लोणच्याची पद्दत आसा लोणचें आसा आमगें पळय करमलांचें लोणचें करतात आंब्याचें जाय जाल्यार करता आनी तें रानांत ती कजरां म्हणळ्यार कण्णां म्हणटा तेका तेजेंय बी लोणचें जाता आनी क कण्ण ती रानां मेळटा ती काळींशीं आसता तीं काजी पिकतगेर काळीं जाता तीं तन्नी आसतना तीं हिरवीं आसता पुण तेचें लोणचें बरें जाता अशें

करमलां म्हणळ्यार हीं आमचो गांवचो गांवांक ती सगळ्यांक आमच्या उरतलीं तेंकां आमी अशीं करमलां म्हणळ्यार कात्रे कात्रे अशें आसता तीं तीं पळयला आसतलीं तुमी केन्नाय कोणी केन्ना हेजेर बी पयलां आसतले तेजें लोणचें टेस्टी तेजी टेस्टी तशें करमलाचेंय बरें लोणचें टेस्ट करपाक आनी बिमलांचे बिमलां म्हणून करता सेम करमलां सारकींच उरता पूण बिमल इलें गोल आसता इतलेंच आनी होय होय पापड आसा पापड उड्डाचे पापड आसात मा पापड उड्डाचे करतात निरपणसाचे करतात तुमकां ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीन आमी ऑर्डर घालूंक शकतात म्हणटा हां पणसाचें म्हणळ्यार पांत पणसाचें पणसाचें आमी करतात पुण तें तितलेशें टेस्टी लागनात तुमकां निरपणसाचे बरें लागतात आं वोडयो वोडयो तें कुवाळे आसता पय तें त्या कुवाळ्याचे तें तें हें करून तें कुवाळ्या हें करून तें वोडयो घालतात त्योय बऱ्यो लागतात त्यो हेका बऱ्यो तुमी पय विचार करा आनी मागीर सांगा आमकां आं चल बरें ओके बरें बरें बरें बरें थेंक्यू थेंक्यू